नमस्ते जी बताए

कैसा बेड कैसा बेड चाहिए आपको दीवान मे चाहिए सिंगल डोर या डबल डोर का डबल बेड मिल जाएगा आपको प्राइज वही समथिंग एक पड़ेगा भाई अठारह हजार एक पड़ेगा उन्नीस हजार रेट सभी के अलग अलग हैं जो आप लेना चाहें जो अठारह हजार का है इसमें नीम की लकड़ी होगी जो वो बीस हजार का बताया है उसमे साखू की लकड़ी होगी जो आप लेना चाहे वो आपको मिलेगा ऑडर देने के बाद आप को चौथे दिन मिल जाएगा फिलहाल आपको काम कब है मिल जाएगा हाँ तो जो लेना चाहे आप ऑर्डर करा सकते हैं सिंगल डोर या डबल डोर हमारे यहाँ सिंगल डोर भी हैं डबल डोर भी हैं और बेड भी है अलमारी भी हैं पर एडभांस मे कुछ दे दीजिएगा जैसे चार छः हजार रुपया दे दीजिएगा उसके बाद जो आपके यहाँ सामान पहुँच जायगा तब दे दीजिएगा

बेड के साथ में हमारे यहाँ जितने भी सारी जैसे बेड के साथ मे रजाई गद्दा है टेबुल है बक्सा है तकिया है बेड के साथ में जितने भी आइटम आते हैं वो सारे हमारे यहाँ अभेलेबल हैं और सारे मिल जाएंगे सारे आइटम का प्राइस लगभग वही पैंतीस हजार हाँ आप आइए और बेड देखिए और ले लीजिए और और कुछ लेना चाहते हो वो भी बता दीजिएगा घर तक पहुँच जाएगा कोई दिक्कत नहीं हाँ होम सर्विस है तो आप ये बता दीजिए कौन सा लेना चाहेंगे डबल वाला या सिंगल वाला कौन सा लेंगे अच्छा सामान बता दीजिए कौन कौन सा चाहिए आपको

सोफा सोफा मे कौन सा चाहिए अच्छा अच्छा कौन सा कलर ठीक है पहुँचा देंगे हाँ हाँ ओके नमस्कार